हा मां घणई कला प्रदर्शनिन ते वयी आहियां जीअं लखनऊ महोत्सव टेक टेक महोत्सव यू पी महोत्सव ऐं घणई प्रदर्शनियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं जंहिंमें में मां वेंदी आहियां हर साल ईंदियूं आहिनि जिते अलॻि अलॻि प्रान्तुनि मां माण्हू ईंदा आहिनि पैॾी पंहिंजी पंहिंजी कला जी प्रदर्शनी करंदा आहिनि जीअं घणई घणई अहिड़ी अहिड़ी शयूं मिलंदियूं आहिनि जो असांखे हिते नॉर्मली कान मिलंदियूं आहिनि ऐं एक्स प्रदर्श कला प्रदर्शनी जेका यू पी महोत्सव ऐं एक्स इहो यू पी महोत्सव ऐं मां लखनऊ महोत्सव मां असांखे जाम शयूं ऐं हिते ई पंहिंजे ई पंहिंजे ई शहर में मिली वेंदियूं आहिनि हिन सां इहो ई फ़ाइदो थींदो आहे